آج کا ہندوستان کئی بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ان چیلنجز کا اثر دیش کے وکاس لوگوں کی زندگی اور سمجھ پر پڑتا ہے نیچے کچھ چیلنج اور سرکار کی طرف سے ان کے حال حل کے لیے کیے گئے قدموں کا ذکر ہے بے روزگاری دیش میں خاص کر یواؤں کے بیچ بے روزگاری ایک بڑی سمسیا ہے نوکریوں کی کمی اور اسکل کی کمی اسے اور بڑا بنا دیتی ہے سرکار نے اسکل انڈیا مشن اسٹارٹ اپ انڈیا اور میک ان انڈیا جیسے انیشیٹو شروع کیے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو ضرور روزگار مل سکے سرکاری بھرتیاں بھی بڑھائی گئی ہیں دوسرا پاپولیشن اور پریاورن بڑے شہروں میں جیسے جیسے دلی ہوا اور پانی کی گندگی بڑی دقت ہے سرکار نے نیشنل کلین ایئر پروگرام الیکٹرسٹی ویکل کا پروموشن اور سولر انرجی پروجیکٹ پر فوکس دیا ہے پلاسٹک پلاسٹک بین اور پلانٹیشن ڈرائیو بھی شروع کی گئی ہے